टेक्नोलोजी का उपयोग तो आज कल सब कुछ कटाई गोड़ाई मशीन के बाद से सब कुछ होता है जैसे पहले तो हम फसल को हाथ से काटते थे लेकिन अब तो मशीन आ गया है जैसे गेहूँ काटने का मशीन आ गया है और मकई काटने का भी मशीन आ आ गया है और जब इसमें भी अच्छे से पहले हाथ से काटते थे लेकिन अब तो मशीन से काटते हैं तो उतना प्रोब्लम नहीं होता है होता है धान का भी मशीन काटने का आ गया है वैसे ही धान रोपने का भी मशीन आ गया है सब कुछ होता है आ गया है तो उसमें दिक्कत तो नहीं होता है लेकिन सब कुछ तो अच्छे से होता है यहाँ तो मौसम सब के अनुसार सब कुछ अच्छे से होता है टेक्नोलोजी के अनुसार तो रेटिंग अच्छे से चलते हैं उपलब्ध है वह जैसे मौसम अहाँ का यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा लग अच्छा है सब कुछ अच्छे से चलता है मकई काटते हैं तो मकई का भी मशीन आ गया है रोपने का भी धान रोपने का भी मशीन यहाँ लगा है जैसे मशीन के द्वारा हम धान रोपते हैं पटवन करते हैं ट्रेक्नोलोजी के ज़रिए असुविधाएं से पटवन करते हैं सब कुछ पानी ऊनी देते हैं जैसे पहले तो नदी और नहर तलाब से पानी देते थे लेकिन अब टेक्नोलोजी के सुविधाएं से सुविधाएँ से तो मशीन आ गया है तो उससे पानी देते हैं दे पह पानी देते हैं लेकिन अब तो उतना सुविधा नहीं पर होता है उतना दिक्कत भी नहीं होता है जैसे धान रोपने का भी मशीन आ गया है धान काटने का भी आ गया है तो दिक्कत नहीं होता है पहले नदी नहर तलाब पानी से त से पानी देना पड़ता था उतना उपलब्ध नहीं था सब कुछ तो सब कुछ होता था लेकिन अब तो सब कुछ का उपलब्ध है तो उतना इतने होता है जैसे यहाँ से वहाँ बहुत सुविधाएँ देती है देती है जैसे मोटर मोटर चलता है मशीन पटवन वाला जैसे वो काटने वाला मशीन चलता है और सब कुछ चलता है तो उतना दिक्कत में उन्हें नहीं होता है इसमें तो सब कुछ अच्छे से रहता है लेकिन और सब कुछ पहले जैसा तो पहले तो उतना फसल भी नहीं होता था और ज़्यादा सूख जाता था पानी नहीं दे पाते थे और सब कुछ नहीं कर पाते थे लेकिन अब तो करते हैं अब सब कुछ अच्छा होता है सब कुछ बहुत अच्छा से चलता है लेकिन इस तरह तो अब उतना दिक्कत तो नहीं होता है सब कुछ जैसे बड़ सब कुछ काटने में बड़ा मशीन आ गया है ये गेहूँ काटने वाला मशीन आ गया है मकई काटने वाला मशीन आ गया है तो सब कुछ टेक्नोलॉजी के आधार से सब कुछ अच्छा आता है हो अच्छा होता है नु मकई का भी वैसे तैयारी करने वला मशीन हो गया है पहले तो इतना सुविधा ही नहीं थी किसान को लेकिन अब तो किस सुविधाओं को बहुत अच्छा से आता है होता है सब कुछ कोनो दिक्कत की बात ही नहीं है कोनों दिक्कत की तो बात ही नहीं है जब जो दिक्कत होता है तो अब टेक्नोलॉजी के अधार से सब सुविधाएँ अच्छी रहती है अच्छी हो जाती है तो उतना परेशान नहीं होना पड़ता था पड़ता है पहले का अनुसार अब बहुत मौसम अच्छा चलता है टेक्नोलोजी के अधार से बहुत अच्छा होता है सब कुछ अच्छे से चलता है